अॼ जी तारीख़ में असां नई पीड़ी जेका नई टैकनोलॉजी अची रही आ्हे उन जी त शुक्रगुज़ारु आहियूं ई पर जेके पुरानियूं शयूं हुयूं उन्हनि जो बि पंहिंजो ई हिकु इम्पोटैन्स हुओ उन्हनि जी पंहिंजी काई विशेषता हुई जीअं त अॻे मिक्सर न हूंदी हुई त चटनी पथरनि ते पीसजंदी हुई बराबरि आहे हुन में टाइम जाम लॻंदो हुओ पर हुन जहिड़ो स्वादु अॼ जी मिक्सर में नथो मिले असांखे उन खां पोइ अगरि असांखे असां असां अचूं था गैस ते जंहिंते अॼु रोटी ठाहियूं था त अॻे रोटी ठहंदी चूलनि ते स्टोवन ते त न अॻे अहिड़ियूं बीमारीयूं हूंदी हुयूं न एॾियूं तकलीफ़ूं हूंदी हुयूं अॻे रोटी ठहण में बि टाइम लॻंदो हुओ अॼु रोटी ठहे बि तकिड़ी थी हुन खां पोइ बि माण्हुनि खे तकलीफ़ूं बि जाम आहिनि ऐं ॿियां बि जेके अॼ जी तारीख़ में नयां नयां अपलाइंसिस नयूं नयूं शयूं इलैक्ट्रोनिक निकिरी आहिनि जीअं त एयर फ्रायर माइक्रोवेव अवन आहे त हिकु मिंट में अॼ जे पीड़ीअ खे त ख़बर ई कोन्हे चूले ते रोटी कीअं ठहंदी आहे की बिना गैस जे बि कॾहिं ज़िंदगी हूंदी हुई उन्हनि खे त इहो कुझु ख़बर ई कोन्हे उन्हनि लाइ हिकु मिंट में हा बसि माइक्रोवेव में रखो टीह सैकंड चालू कयो ऐं गर्म थो थी वञे एयर फ्रायर में विझो ऐं असांखे जेको बि तरियलु खाइणो आहे बिना गिह जो उहो टेस्ट वाइस ठही थो वञे इहो ऐक्चुअली आहे त ग़लति पर हाणे जीअं हले थो तीअं असांखे बि वक़्तु अनुसार हलिणो आहे पर पहिरियों जा जेके साधन हुआ भले घटि हुआ पर सुठा हुआ अॼु साधन जाम आहिनि पर तकलीफ़ूं बि हुननि सां गॾु जाम आहिनि ख़ासि ज़िंदंगीअ जा जाम चेंज थी वई आहे वक़्त सां असां सभिनीनि खे बदिलजणो आहे